आप कुएँ से पानी कैसे निकालते हैं हम लोग कुएँ से पानी एक बाल्टी और एक रसरी जो रसरी मजबूत होनी चाहिए और बाल्टी को कुएँ में रसरी में बाँध कर कुएँ में डाल देते हैं उपर की साइड कुएँ में एक गोल सा पहिया निहन लगा होता है उसी में रसरी को फँसा दिया जाता है बाल्टी को पानी में डूबा दिया जाता है दू तीन बार बाल्टी को कुएँ में डूबा कर पानी बाहर निकाल लिया जाता है पानी बाहर निकालने के बाद स्वच्छ होता है और हम उस पानी को पी सकते हैं हमारे पास अनेक विचार हैं पानी निकालने के लिए जैसे इलेक्ट्रानिक का का प्रयोग इलेक्ट्रानिक मोटर विद्युत मोटर है इलेक्ट्रनिक को एक बड़ी पाइप लेनी पड़ेगी जैसे पाइप की लंबाई जैसा कुआँ आपका गहरा हो उतनी पाइप भी मोटर को इस्टार्ट करेंगे पानी बाहर निकलने लगेगा और कुएँ का पानी स्वच्छ और पीने योग्य होता है कुआँ को बनाया जाता है ईंट से कुएँ ज़्यादा गहरा होते हैं कुएँ को खुदाई पहले अब इस टाइम तो कुएँ नहीं हैं पहले कुएँ थे इलेक्ट्रानिक मोटर का उपाय इलेक्ट्रानिक मोटर से उपाय के लिए जैसे ट्यूबबेल होती है मसीन होती है पम्पू जेड ट्यूबेल को चलाने के लिए बहुत चौड़ा पाइप लेना पड़ता है उस पाइप को पानी में डाल दिया जाता है उस पाइप डाल कर पहले बोरिंग की जाती है हाथों से मसीन को जमीन में छेद किया जाता है फिर पाइप डाल दिया जाता है ट्यूबबेल का बहुत बड़ी पाइप होती है उस पाइप को डाल कर ऊसके साथ मोटर डाल दिया जाता है फिर मोटर को पानी में डाल कर इष्टार्टर लगा दिया जाता है तो पानी बाहर निकल जाता है इसी तरह हम लोग पानी को डाल सकते हैं मोटर मोटर को कुएँ में डाल कर इष्टार्टर से कनेक्ट कर कर इष्टार्टर क ज़ो मोटर कुएँ में रहता है उसमें पाइप डाल देंगे तो पानी बाहर निकलने लगेगा इष्टार्टर के साथ और वो पानी हम लोग पी सकते हैं पानी पीने एक स्वच्छ होता है ये अधिक गाँव में यही होता है कुएँ में जिसके पास ये उपाय नहीं है वो रस्सी में बांध कर बाल्टी को बाल्टी में पानी डाल रस्सी में बाँध कर इनार में बाल्टी डाल दी जाती है दो तीन बार डुबाने से बाल्टी डूब जाती है और पानी ऊपर की तरफ निकाल लिया जाता है इनार ज़्यादा गहरा होने के कारण ऊपर रस्सी ऊपर एक गोल सा पहिया नियर लगा दिया जाता है उसमें रस्सी को फँसा कर बाल्टी को डाल दिया जाता है बाल्टी को डाल देने के बाद उसमें खींच लिया जाता है बाल्टी उपर आ जाती है